हलो हा भाई मूंखे गाॾी खपे पूने लाइ अॼु वेंदासीं सुबुहु सुभाणे ईंदासीं यानी हिकु राति हूंदी असां सां गाॾी नाइट हॉल्ट आहे हा मूंखे प्रोमो कोड मिलियो आहे हुन जे अंदरि ॾह टका डिस्काउंट आहे न न ॾह टका डिस्काउंट न मूंखे वधारे खपे टोटल टीह टका डिस्काउंट ॾियो ॿिनि ॾींहंनि लाइ गाॾी खपे अच्छा हिकु ॾींहु जा तव्हां टे सौ किलोमीटरु एवरेज चार्ज कंदा त ॿिनि ॾींहंनि जा छह सौ किलोमीटरु पूने अच वञ करे मूंखे टे टे सौ किलोमीटरु यानी टे सौ किलोमीटरु मां वधारे ॾियांव अच्छा उहो तव्हां खे कंपनी जी पॉलिसी आहे त हिकु कमु कयो ॾह टका न टीह टका डिस्काउंट कयो टीह न पंद्रहं कंदा हा ठीकु आहे पंद्रहंनि ते डील क्लोस कयो पंद्रहंनि सां गाॾी बुक कयो ऐं मूंखे मोकिले ॾियो मां जेको पतो मोकिलियो आहे